हैलो स्विगी मां देव थो ॻाल्हायां सुञाणव मां तव्हांजो जाम पुरानो गिराकु आहियां मां तव्हांखां अॼु हिकु ऑडर घुरायो जंहिं में मां पनीर पसंदा पनीर अंगारा दालि फ्राए जा ॿ दॿा जीरा राइज़ ॿियो त पापड़ ॿियो न ॿ नान घुराया हिकु तंदूरी फुलको घुरायो ऐं ॿियो मां हिकु ढोढो बि घुरायो जूअरि जो ऐं ॿियो मां तव्हां खां हेॾी सभु शयूं घुराइयूं आहिनि ऐं मुंहिंजे घर में महिमान बि आया आहिनि त मां तव्हांखे ऑडर ॾिनो ऐं ऑडर में उन्हनि खे मां चयो हुयो का की भाई मूंखे कलाक जे अंदरि रोटी ॾेई वञिजो त बि अञा ताईं हिकु कलाक छा ॾेढु कलाकु थी वियो आहे अञा ताईं माण्हू तव्हांजो आयो काने न हुनजी लोकेशन थो ॾेखारे ऐं अञा ताईं मूंखे इहो समुझ में नथो अचे की मुंहिंजा जेका महिमान आहिनि उहो बुख में वेठा आहिनि त तव्हां मूंखे ॿुधायो मां कीअं हुननि खे भई जल्दी रोटी ॾिया ऐं अञा ताईं रोटी आई कान्हे त पोइ असां छा कयूं हेॾा मूंखे पैसा बि मां ऑनलाइन पेमैंट कई आहे ताकी जल्दी मूंखे रोटी अचे पर तव्हांजो माण्हू न हिते अञा ताईं आयो आहे ऐं मूंखे इहो कंपलेन करिणी आहे की भई तव्हां हिनजो मूंखे सोल्युशन ॾियो ऐं मूंखे थोरो अघ बि घटि करे ॾियो डिस्काउंट में छोकी तव्हांजी इहा भूल आहे ऐं ॿियो त मां इहो थो चवणु चाहियां की तव्हांजे माण्हू जेको हाणे मोकिलियो था या मोकिलियो अथव त हुनखे चयोसि की उहो कीथे आहे हुनजी लोकेशन मूंखे इहे बि मोकिलियो ऐं तव्हां पंहिंजे वटि बि रखो इअं हुजे त तव्हां हुनजो जेको फोन नंबर आहे उहो बि मूंखे ॾिजो मां हुनखे फोन कंदोमांसि ऐं हुनखे पुछंदोमांसि की उहो कीथे आहे अञा ताईं रोटी छो न खणी आयो आहे छा थी वियो आहे मुंहिंजा महिमान हिते कॾहिं जो वेट था करनि ऐं तव्हां जेतिरो सघे जल्दी मूंखे रोटी ॾेई वञो